आप अपने क्षेत्र के किन राजनीतिक दलों और नेताओं को जानते जानती हैं उनके एजेंडे क्या हैं और उन्होंने एक नागरिक के रूप में आपकी कैसे मदद की है हमारे क्षेत्र में लोग बी जे पी दल को बहुत ही चाहते हैं उन्हें जानते हैं वो एक अच्छे नागरिक के रूप में हमे इस तरह मदद किए हैं कि इन्द्रावास इन्द्रावास जैसे यही सरकार से हम लोग को मिलती है वो बहुत ही अच्छे सरकार हैं पुनर्वास पुनर्वास भी सरकार देते हैं और इस्कुल कॉलेज इस्कुल कॉलेज में भी अच्छी व्यवस्था दी है जिससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिलती है हमारे घर के बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ये सब चीज़ बी जे पी के द्वारा ही बहुत अच्छे से बनाया है ये दल बहुत ही अच्छे हैं राजनीति के मामले में बी जे पी राम मंदिर भी बनाए हैं और हम लोग बहुत चाहते हैं नेता जी को तो नागरिक ये अच्छे एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी मदद भी करते हैं बहुत को जॉब नौकरी भी दिए हैं सब अभी जो जितने भी नागरिक हैं उनके विकास के लिए सब खुश हैं कि जो भी तरक्की किए हैं भारत में सब अच्छे हैं हमें हम ऐसा ही नेता चुनना चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जा सके हमारे भविष्य को आगे ले जा सके हमारे बच्चे आगे भविष्य में कैसे बने इसके लिए हमे अच्छा नेता चुनना चाहिए जो कि हमे सारी सुविधा मिले घर बैठे हमे उस टाइप का नेता चुनना चाहिए तो हमे अच्छा लगता है मेरा बी जे पी दल बहुत अच्छा है ये नेता मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत बहुत बधाई हो